जी हँ हम टेरेस गार्डनिंग आओर रेगुलर गार्डनिंगमे बहुत अन्तर बुझाय छै कि टेरेस गार्डनिंग जे छै कि अपना छत या छज्जी जहाँ रहै छी वहाँ जगहमे रहिके लगबै छी आओर रेगुलर गार्डनिंगमे जे छै कि खेत खलिहान या जमीनपर लगायल जाइ छै जोकि जोकि रेगुलर गार्डनिंगमे टेरेस गार्डनिंग आओर रेगुलर गार्डनिंगमे बहुत टेरेस गार्डनिंगसे टेरेस गार्डनिंगसे टेरेस गार्डनिंगसे टेरेस गार्डनिंग आओर रेगुलर गार्डनिंगमे बहुत अन्तर हो जाय छै रेगुलर गार्डनिंग जमीन खेत खलिहान जे मे लगै छै जमीनपर लगै छै आओर टेरेस आओर टेरेस गार्डनिंग छज्जीपे या छतपे या हम जहाँ रहै छियै दूरा दरवज्जापर लगाके रखै छियै आओर रेगुलर गार्डनिंग के खेत खलिहान जमीन उमीनपर लगबै छियै जोकि टेरेस गार्डनिंग आओर रेगुलर गार्डनिंगमे बहुत अन्तर बुझाइत छै